ہلو ہاں جی بتائیے

تو آپ کو یہ نمبر کہاں سے ملا ہاں جی ٹریویل ایجنسی سے بات کر رہے ہیں لیکن میں یہ جاننا چاہ رہا ہوں کہ آپ کو ہمارا نمبر کسی ایجنٹ سے ملا ہے ہمارے ہی یا کہیں ایکسٹرنل آپ نے آن لائن دیکھ کے نکالا ہے یا کیسے ملا اچھا اچھا تو کیا دیکھ کیا کیا ہمارے پاس ویسے تو دلی کے الگ الگ پیکیجز ہیں آپ بتائیے آپ کو کوئی جگہ خاص آپ کو دیکھنی ہے یا پوری دلی ہی دیکھنی ہے ہاں ہمارے پاس پیکیجز ہیں جن کے اندر لوٹس ٹیمپل اور قطب مینار ہیں لیکن الگ سے ان کو دینا ہمارے لیے تھوڑا مشکل ہے وہ ایک پورا پیکیج میں آتے ہیں اور اور پیکیج بھی گروپ بنتا ہے لوگوں کا دس پندرہ لوگوں کا اور اس میں جو ہے ساتھ میں جاتے ہیں تو کیا آپ اس میں کمفرٹیبل ہوں گے یا آپ کو الگ ہی جانا ہے آپ کو بس میں گھمایا جائے گا اور کیونکہ آپ کو صرف دو جگہ جانا ہے تو وہ آپ کو دیکھنا پڑے گا پھر وہاں سے آنے کے لیے وہاں پر لے جانے کے لیے ہماری ذمے داری ہوگی اس کے علاوہ پیکیج کی جو دہلی جو آنے کا ہے وہ آپ کو خود دیکھنا پڑے گا یہاں پر آنے کے دہلی بریلی سے دہلی آنے کا وہ آپ کو خود دیکھنا پڑے گا دہلی کے دہلی میں آنے کے بعد گھمانے کی ذمہ داری وہ ہماری ہے اور جو پیکیج کی قیمت ہے وہ تقریباً پندرہ ہزار کے قریب ہے ٹھیک ہے پندرہ ہزار ایک آدمی کے حساب سے ٹھیک ہے تو میں ایک کام کرتا ہوں میں ایک انوائس بنا کر کے آپ سے شیئر کرتا ہوں اور آپ مجھ سے دوبارہ رابطہ کر لیجئے گا ٹھیک